जब हम सिलाई करने जाते हैं उस दीदी और यानी शरीर को ही देखकर कलर चूस करते हैं जैसे सांवला है तो उसको चटक कलर पसंद होता है और जो गोरा है उस पर हर कलर का ही पसंद होता है जैसे हम लोग बुनाई करते हैं स्वेटर हो गया टोपी हो गया हाथ का मोजा हो गया दस्ताना हो गया यह सब सब हम लोग को वह तो हर कलर में ही आता है ऐसा तो नहीं है कि वह हर एक ही कलर रहे नीला पीला वह हो गया है और जैसे कि हम लोग का हमारा पसंद है हमारा पसंद हो गया है हरा पीला नीला रेड उसमें तो हर कलर का ही साड़ी आता है कोई से बाकी तो नहीं है कि साड़ी और ब्लाउज का भी डिजाइन भी बहुत अच्छा होता है हम लोग अपने मन से ही सिलकर ही पहनते हैं जो कि उसमें डिजाइन कलर के ही आधार से उसमें भी डिजाइन बनता है जो डिजाइन अच्छा लगे और पसंद है